असां जीअं त उल्हासनगर खां नासिक ताईं सफ़रु करणो हुयो असां खे इन विच में बस में वयासीं इन विच में मार्शल गाटा आया हेठि खायूं हुयूं ॾाढो डरावनो रस्तो हुयो इएं पियो लॻे ॼणु बस जे मथां पहाड़ किरंदा पाणी मथां किरे पियो पथर पिया किरनि पर ऐॾो उहो जेको वक़्तु ॾिठोसीं उहो डरावनो हो ॾाढो हुयो जो असां खे ॾाढो भउ पियो थिए पर हुन असां भउ मां निकिरी पारि पियासीं पर अॻिते लाइ इहो सोचिजे त हुन रस्ते तां न वञणु खपे उहो ॾाढो डरावनो रस्तो आहे